کچھ صحت مند پکوان ہیں جو میں اپنے خاندان والوں کو بنا کر دیتی ہوں جیسے صبح کے وقت دلیا سابو دانے کے کھیر بنانا شیک کھجور شیک کیوں کہ ان سب چیزوں میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے جس سے صحت تندرست رہتی ہے سویابین پالک پنیر انڈے پالک سویا چاپ چکن فش اور گرین ٹی یہ سارے پکوان صحتیاب ہیں اور میں زیادہ تر اپنے خاندان والوں کو ایسے ہی پکوان بنا کر دیتی ہوں جس سے وہ تندرست رہیں اور صحتیاب بھی رہیں